हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा परिवहन के साधनों में ऑटोरिक्शा चलते हैं और ईरिक्शा चलते हैं इसके अलावा बहुत सारी मैजिक चलती हैं सिटी बस चलती हैं ईबस चलती हैं इसके अलावा हमारे क्षेत्र में टैक्सियों का भी बहुत चलन है जिसका पर्यटक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उपयोग करते हैं यह सारी सुविधाएँ बहुत ज़्यादा महँगी नहीं होती हैं और और उसके साथ भरोसेमंद भी होती हैं लगभग दस रुपये में दस रुपये में मैजिक में आराम से यात्रा कर सकते हैं और थोड़ा और पैसे देकर जैसे ऑटो मेट्रो ऑटो में पचास रुपये देकर कहीं भी आना जाना कर सकते हैं लगभग दस रुपये से लेकर सौ रुपये तक में अब इन किसी भी परिवहन के साधनों का उपयोग करके कहीं पर भी आसानी से उतना आना जाना कर सकते हैं